ہماری زندگی میں سفر كرنا بھی ہماری زندگی كا ایک حصہ ہوتی ہے سفر كرنا بہت ساری وجوہات كے بنا پر ہو سكتا ہے جیسے كہ آپ كہیں باہر كام كر رہے ہوں اور آپ كو گھر جانے كا موقع ملتا ہے تو آپ كو سفر كرنے كی ضرورت ہوتی ہے اس كے علاوہ آپ كو گھومنا پھرنا ہوتا ہے یا كہیں جانا ہوتا ہے كسی كام كے سلسلے میں تو بھی آپ كو سفر كرنا ہوتا ہے میں اكثر و بیشتر سفر كیا كرتا ہوں كیوںكہ میں یہاں كہیں دوسری جگہ پر كام كرتا ہوں اور میری تعلیم و تربیت بھی یہیں پہ ہوتی ہے لیكن جب مجھے گھر جانے كا اتفاق ہوتا ہے پندرہ دن یا ایک مہینہ یا دو مہینے پر تو میں اكثر و بیشتر ٹرین كے ذریعے سے یا ہوائی جہاز كے ذریعے سے سفر كیا كرتا ہوں اور آج كے زمانے میں تو سفر كرنا اتنا آسان ہو گیا ہے كیوںكہ ہمارے زمانے نے ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی كر لی ہے كہ جس كا آپ بیاں نہیں كر سكتے